औ हेल' औ औ जोङो बे जोङो लोगोफोर गोजा आं माबानिफ्राय बुंदों क'क्राझारनिफ्राय जोङो लोगोफोरगोजा बे मानास नेचनेल पार्कयाव बेरायहैनो नागिरदोंमोन आमफ्राय दा बेफोराव साननैसो थायोब्ला बेसेबां खरसासो जागोन

औ जों लोगोफोर औ जों लोगोफो लोगोफो लोगोफोर गोजा दसजनसो जालांगौमोन आरो आमफाय जोङो औ बे मानास नेचनेल पार्कआव मा मा दं बेखौ गारि लानानै नायगौमोन आरो बे गारिफोरालाय बेसेबां भारा लागोन सानसेयाव औ सानसेयावना औ औ औ औ घन्टा हिसाबै ना खोनानायावथ' बिराथ गुवार होनदों आमफाय मथा मथि जेनोबा जोङो फुंनि आटतासोआव ओंखारोबा बिसि गोबावजों जोङो गिदिंजोबनो हागोन नङा बे हजोंहाय थांनानै जेनेबा जोङो लानानै नायदिङोबा

आमफ्राय जेनेबा आमफ्राय जेनेबा अ जोंनाथ' थांनायाथ' दाबो मोजाङै जाथवाखै बिदिनो सानब्रै सानबासोनि उनावनो थांसिगोन आरो जोङो औ थुनति नाइन औ बिदिबाबो जायो जानायाथ' होमबा बेयाव बेयावनो थांसै नामा पास थारिकयावनो